हमसभ बाजार जाइ छी फेर ओतयसँ अगर हमरा अरके मोन भेल जूस वूस बनबैके तऽ बाजार गयलहुँ ओतसँ संतरा लऽ कऽ अयलहुँ केरा किनलहुँ अनार किनलहुँ चुकन्दर किनलहुँ फेर ओकरा लऽ कऽ घरपर अयलहुँ संतराकेँ लऽ कऽ पानिमे धोलहुँ बढ़िआँसँ ओहिके बाद फेर ओकरा जूसरमे डाललहुँ छिलका हटा कऽ फेर ओकरा जूसरमे डाललहुँ डालि कऽ ओहिमे चीनी डाललहुँ चीनी डालि कऽ फेर ओकरा मिक्सीमे चलेलहुँ जूसरमे फेर ओकर जूस बना कऽ निकाललहुँ निकालि कऽ फेर पीलहुँ ओहिके बाद संतराके जूस पीलासँ बहुत तरहके फायदा होइ छै कमजोरी नहि आबै छै शरीरमे पानिके कमी होइ छै ओहो पूरा भऽ जाइ छै ओहिके बाद हम अनारके जूस बनबै छी अनारके पहले पानिसँ धो देलहुँ धोलाके बाद ओकरा दानाकेँ नि छोड़ा लेलहुँ छिलका छील कऽ ओहिके बाद ओसभ दानाकेँ नि जूसरमे डाललहुँ जूसरमे डालि कऽ ओहिमे चीनी देलहुँ ओहिके बाद फेर ओकरा जूस बनेलहुँ जूस बना कऽ फेर गिलासमे निकालि लेलहुँ गिलासमे निकालि कऽ फेर पीलहुँ अनारके जूस पीलासँ बहुत टाइपके फायदा होइ छै जेना अहाँके खूनके कमी हइ तऽ अहाँके खूनके कमी पूरा होइ छै आओर शरीरमे तागत आबै छै अनारके जूस पीने पियैके बहुत सारा फायदा छनि ओहिके बाद हमरा अरके घरमे चुकन्दरके भी जूस बनै छनि हमरा अर चुकन्दरके पानिसँ धो देलहुँ ओहिके बाद ओकरा काटि कऽ छिलका छील कऽ काटि कऽ फेर ओकरा जूसरमे डालि कऽ जूस बनेलहुँ ओहिके बाद ओहिमे अहाँके मोन हइ तऽ चीनी भी डालि सकलियनि हमसभ चीनी भी डालै छियै चाहे नमक भी डालि देलहुँ ओहिके बाद ओकरा जूस बनेलहुँ जूस बनेलाके बाद ओकरा गिलासमे निकालि कऽ पीलहुँ ओहिके बाद फेर ओकरा आरके चुकन्दरके जूस बनेलासँ भी आ चुकन्दरके जूस पीलासँ बहुत टाइपके फायदा होइ छै जेना कि अहाँके शरीरमे खून नहि हइ तऽ ओहिसँ खून बनै छै तागत आबै छै आओर प्रोटीनके कमी रहै छै ओहोसभ पूरा होइ छै आओर जूस वगैरह पीलासँ अहाँके फ्रू फल खयलासँ या जूस पीलासँ अहाँके शरीरमे जतेक कमी रहल प्रोटीनके पूरा करै करै छै ओहिके बाद हमरा अरके घरमे निम्बूके पेड़ रहै छै तऽ अगर हमरा आरके निम्बूके शरबत बनबैके रहै छै तऽ हम अर पहिले गयलहुँ खेतमे ओहिके बाद गाछमे सँ निम्बू तोड़ि कऽ आनलहुँ ओहिके बाद निम्बूकेँ धोलहुँ पानिसँ पानिसँ धो कऽ हम अर कोनो लोटा या गिलासमे पानि लेलहुँ ओहिके बाद ओहिमे निम्बू काटि कऽ गाड़लहुँ ओहिके बाद ओहिमे चीनी डाललहुँ नमक डाललहुँ ओहिके बाद ओकरा घोल बनेलहुँ घोल बना कऽ ओहिके बाद फेर शरबतकेँ पीलहुँ घरमे आओरो सभ पियै छथिन शरबत पीलासँ भी फायदा होइ छै अगर अहाँके गैसके भी प्रॉब्लम छै तऽ अहाँ निम्बू पानि चीनी पियै छियै तऽ ओहोसँ कम भऽ सकल हन आओर जिनका गरमी आबि रहलै हन जिनका पानि ओतेक नहि पसन्द रहै छै सादा पानि पीनाइ ओहो शरबत बना कर पी सकलखिन हन आओर शरबत पीलासँ भी बहुत तरहके फायदा होइ छै जेना पानि अहाँके नहि नीक लागै हइ तैयो अहाँ पी सकलियै हन एहिमे कोइ अथि नहि छनि इएहसभ